हाँ सर अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी जी देखिए सर हमारे यहाँ गाड़ी जो ट्रेवल्स में है तो आपका सात हज़ार रुपये मान कर चलिए लग जाएगा हाँ नहीं नहीं एक एक आदमी का सात मतलब वहाँ पूरे सात आदमी का सात हज़ार बताइए हज़ार रुपये लगेगा एक व्यक्ति का जी और आप कुछ नहीं दिक्कत नहीं आएगी हमारी ए ए सी जो कि ए सी बसें हैं छोटी वाली मिनी बस है वह सात आदमी आपको हर जगह घुमाते हुए आपको आगरा तक ले जाएगी

हाँ गाड़ी तो एकदम कम्पलीट है जैसे अब अब अब जैसे अब कहीं आप रात में रुकेंगे चाय पानी होटल ओटल पर खाना उना खाने के लिए तो वह सब गाड़ी वाले का ज़िम्मेदारी रहेगी जी जहाँ कहेंगे वहाँ वह इश्टॉप कर देगा रुक जाएगा और अपना खाना पीना खा लीजिए आप लोग और लेट्रीन वगैरह नहा धो लीजिए मतलब सारी सुविधा उसमें रहेगी जहाँ आप कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा पूरे पूरे सात हज़ार रुपये लगेंगे नहीं नहीं भैया सिर्फ़ आने जाने का होटल तो आप जहाँ कहेंगे हम होटल तो रोक देंगे आप अपना खर्चा अपना करिएगा हमसे नहीं मतलब है हाँ भाई हम सात हज़ार रुपये में खाना थोड़ी खिलाएँगे हम तो खाली गाड़ी वाले में ही बा भाड़ा आप दे रहे हैं ना तो आप जहाँ कहेंगे जहाँ दर्शन करेंगे वहाँ रुक जाएँगे जहाँ खाएँगे वहाँ रु होटल पर रुक जाएँगे बस यही काम है और फिर ले जाएँगे ले आएँगे वहाँ आगरा से नहीं नहीं नहीं आपको देखना होगा भैया जी जी अब जैसे रास्ते में जहाँ जहाँ आप चल चलते चलिए वहाँ वहाँ इश्टॉप आपका हो जाएगा जैसे आगरा आप जाएँगे तो जैसे इलाहाबाद रुक जाएँगे उसके बाद उधर कानपुर रुक जाएँगे फिर आगरा पहुँच जाएँगे हम तो बीच बीच में आप जहाँ जहाँ होटल हैं वहाँ आप कहेंगे तो वहाँ आपको जो भी खाना पीना खिला देंगे

जी गा जी गाड़ी वाले का ज़िम्मेदारी है गाड़ी वाला सब जान रहा है आप जाएँगे कोई सुविधा असुविधा नहीं होगी आपको सारी सुविधा होगी गाड़ी वाला सब पहचान रहा है हमेशा आता जाता है इसलिए उसको सब मालूम है वह सब गाड़ी वाले की ज़िम्मेदारी है जी जी जी जी जी जी